असांजे सूरत शहर में सभु त्योहार ॾाढा सुठे नमूने मल्हायां वेंदा आहिनि जीअं त दीवाली होली मकर संक्राति ॿिया केतिरा नवरात्रि गणेश उत्सव सभई ॾाढा सुठे नमूने मल्हाया वेंदा आहिनि मकर संक्रातिअ ॾींहुं असां पतंग उढ़ाईंदा आहियूं हिकु हिन में हिकु थी वेंदा आहियूं न ज़ाति पात न धर्म न ॾिठो वेंदो आहे सूरत शहर में ॾाढी एकता आहे सभ्यता आहे इन ॾींहुं सभु माण्हू पंहिंजी टैरिसनि ते वञी पतंग उॾाईंदा आहिनि तिरु गुड़ जा लड्डू बि खाईंदा आहिनि सभु मिटु माइटु गॾिजी पतंग उड़ाईंदा आहिनि ऐं मौज मल्हाईंदा आहिनि हिन में चांहि वग़ैरह टी पार्टी बि कंदा आहियूं हिन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे